जैसे कि कुछ पौधों को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है कुछ पौधे छाँव में भी अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं तो इसलिए हम यह तय करते हैं कि जिन पौधों को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती उनको हम छाया में रखके और जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है उनको धूप में रखते हैं और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं तो ऐसे पौधों के लिए भी हमने एक अलग जगह बनाई हुई है और जहाँ तक और कुछ बात करें इनके बारे में तो फूलों वाले जो भी पूध पौधे होते हैं उनको हम एक साइड में रखते हैं जैसे गैलरी में बालकोनी में रख दिया या फिर ऊपर रख दिया और दूसरी जैसे पौधे हैं कि तुलसी वगैरह ये सब पूजा पाठ के पौधें हैं केली का पौधा और ये समी पत्थर बील पत्थर उनको हम एक साइड में रखते हैं कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद कुछ दोष नहीं लगे तो हम उनको कुछ मतलब अच्छे वातावरण में रखते हैं और जहाँ बात करें जैसे मीठा नीम है एलोवीरा है उनको हम एक साइड में रखते हैं वहाँ पे भी हम उसको भी अच्छी जगह में रखना पसंद करते हैं क्योंकि एलोवीरा और ये खाने में भी मीठा नीम उपयोग लेते हैं तो हम अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से ये तेय कर सकते हैं कि आप को किस हिसाब से किस पौधे की ज़रूरत है आप कैसे उसका उपयोग ले रहे हैं उस हिसाब से हमको उसको रखना तय करते हैं कि उनको कैसी जगहों पर कौनसी कियारीयों में से अलग रखना और साथ में रखना है